ہاں سر آپ سرین جویلرس سے بول رہے ہیں سر میں نے آپ کو اپنا ایک ڈیزائن فارورڈ کرا تھا واٹس ایپ پہ آپ نے دیکھا وہ آپ کو کیسا لگا وہ نہیں نہیں نہیں سر وہ آپ ڈیزائن دیکھیے بہت اچھے ہیں وہ لک وائز بھی بہت اچھا ہے اور آپ کو آگے لیڈیز کو بہت پسند آئے گا اُس کے باریکی دیکھیے اُس میں کلر لک دیکھیے بہت اچھا ہے اُس کا کلر لک چلیے سر میرے پاس ڈیزائن تو ایک نہیں وہ تو میں نے صرف آپ کو ایک ہی فارورڈ کرا تھا باقی میرے پاس تو کافی ڈیزائنس ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی آپ بتا دیجیے میں کب آپ کے پاس آ سکتی ہوں ہاں ہاں سر ٹھیک ہے میں پھیر بدل کر سکتی ہوں اگر آپ کو میرے ڈیزائن میں کچھ چینجز کرانی ہوئی تو میں آپ کے ڈیزائن اُس میں ڈال کے آگے فارورڈ کر سکتی ہوں میں آپ مجھے موقع تو دیجیے سر اپنی شاپ پر آئیں گے تو آپ کو ڈیزائن میرے بہت اچھے لگیں گے بہت پسند آئیں گے جس طرح میں آپ کو سمجھاؤں گی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اوکے تھینک یو سو مچ سر